وعلیم السّلام خیریت کون سی کتاب نام پتا ہے ٹھیک ہے بیٹھو میں چیک کر رہی ہوں ابھی اے پی جے عبد الکلام ہیں ڈاکٹرامبیدکر ہے ہاں ہیں آر کے کیسری

نہیں لے کے جا سکتے ممبر شپ لینا پڑے گا آپ کو آپ اب تو بیٹھ جائیے اور پھر ہے نا ہنڈریٹ روپیز لائیے اور آدھار کاٹ کل لائیے اُس کے ساتھ تو آپ بیٹھ جائیے یہ تو رول ہے لائبریری کا قاعدے قانون رہتے کل آپ آدھار کاڈ اور سو روپئے لے کے آئیے ممبر شپ ہو جاتی آپ بک لے کے جا سکتے ہاں اب آپ لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے کل آ کل آپ لائیے تو ممبر شپ مِل جاتی آپ کو شُکریہ اور